अस साढ़े जरो साढ़े डोगरे लोकें न जेह्ड़ा खाना पीना बड़ा सिद्धा सादा बड़ा सिद्धा सादा कोई इन्ना किश ऐ निं अस केह् करने सवैरे कोइ फुल्का सब्जी होइया आटा शाटा आटा सिम्पल फुल्का ते कोई सुक्की सब्जी होई ते दपैह्री होई गेआ केह् होई गेआ चौल दाल होई गी दाल चोल कोई चटनी साढ़े घर ते मतलब जेह्ड़ी मम्मी दी मम्मी ऐ ओह् दाल चोल चटनी फुल्का सब्जी साढ़े घर सारा किश बनदा कि केह् दपैह्री जेह्डा होंदा लंच होंदा ओह् सारें खाना होंदा हैना सारें खाना होंदा ते इ'यां इक शैल पूरी इ'यां होनी चाहिदी इक शैल रुट्टी होनी चाहिदी ते दपैह्री सारा किश बनदा ते रातीं फ्ही दवारा फुल्का ते सब्जी बनदी साढ़ै इत्थै रुट्टी इ'यां सादी सिद्धी साद्धी रुट्टी ऐ भाई फुल्के सब्जी जेह्ड़ी चलादी होऐ ओह् बनाई ओड़ी फुल्का ते फुल्का ते ओह् होई गेआ मक्कैं दे आट्टै मक्कैं ते आट्टै नेईं मक्क दे आट्टे नेईंं ओह् जेह्ड़ा होंदा आटा ओह्दे कन्नै गै बनदा कदैं कदैं लाई लैओ तुस ढोडे बनी जंदे ढोडे बनी जंदे कन्नै थोह्ड़ी सुक्की सब्जी बनी जंदी इ'यै खाने पीने इत्थै